ओइ गय फुलिखौ हान्नानै बस्थायाव सोना दोन्थ' मास मोनसेसो अह दानसेसो

बेनिफ्राय जेथिया गाजा इसि इसि ओंखारगोन होमबाथाय मोजाङै हाबसे हाबसे औ जलायसे जलायसेयाव जलायसे जलायसे फागआव फबानो जाबाय हाखौ मोजां स्रा जावफ्लेनानै ओरैनो इसि इसि गयखौ थोरोबनाय बेनिफ्राय जिगाब खोबना हो अह होमबानो मोजां सान्नैसोआवनो आरो गाजाया खिलिखांगोन अह जिगाब खोबनांगोन दै ओम दाउफोर होइथ नांगौलै मा थिनिमास सारि मास सो अह बियो होइथ गयखौथ' साथ फुट आथ फुट आव गायनांगौलै अह साथ फुट आथ फुट

गुवारा दस फुट सो

खि हासार हो गोबोर गोबोर गोबोर ओह गोबोर हो गोथै गोथै